जोंनि गामिनि सोरबाफोर जुदि आथिं आखाइ बायोब्ला बायदिसिना अकसमात बायबाय बायोब्ला जों बे फाननायनि बेबस्थाखौहाय जों गिबि गिबियावनो जाजेननाय लोगो लोगो बिथांखो गोबां जोथोन लानो गोनां जायो बेन्डेज खाना होनांगौ आरो नङाब्ला सिरिन्ज होनानै ड'क्टरनिसिम लाङो लांनानै बिखो ड'क्टरनाव एक्सरे खालामखांनायनि उनाव जोङो बिखो ड'क्टर रिपर्ट लाखांनायनि उनाव बिनि मा अबस्थायाव दङ बेखौ नायनानै रिपर्ट मोनजासिमाव बिथांखो हस्पिटालाव दोन्थ'नानैब्लाबो जोङो नङाब्ला बेजों ड'क्टरखो बांसिन खरसा थाखा फैसानि खरसानि थाखाय जों किसुमानखो अजाफोरनाव लांनाय जायो बे अजानावब्ला एसे एनै खम खरसाव जानायखाय जों एक्सरेखो लानानै अजानाव लाङो अजानिफ्राय बिनिफ्राय फाहामथाय लानो गोनां जायो आरो जों अजानिखो लायालासिनो माब्लाबा समाव ड'क्टरनाव लाङो ड'क्टरनाव लांनानै बिनि सार्जारि माबा सिकित्सा नायबावनांगौ रिपर्ट बायदिसिना रिपर्ट लाखांना गोबां खरसा गोनांथि थायो बेनिखायनो जोङो ड'क्टरनाव लांनाय लोगो लोगो बेखौ एक्सरेनिफ्राय लानानै गासै बिनि ट्रिटमेन्ट खामनाय मानाय आरो बेखौ बिजि थुनाय बेन्डेस खानाय बेन्डेस खानानै माने बेखो आरो बायचान्स जुदि अप्रेसन खालामनांगौ जायो अप्रेसन खालामोब्ला बेनिफ्राय लहा बायदिसिना सोनानै होयो सिङाव बेफोरबायदि गोबां खरसा जायो अप्रेसन खालामो बाङो ओंखायनो जोङो बांसिन अजानाव लांनानै फाहामथाय होनोगोनां जायो आरो लोगोसेनो अजानाव किसुमाना हामाबो जायो बेखायनो ड'क्टरनाव लांनानै जों इफोरखौ अप्रेसन खालामखांनानैब्लाबो आरो बेखौ जाहोनो हामनायनि थाखाय गोबां मुलि टेब्लेट बायदिसिनाखौ जानो गोनांखौ लाबोनो गोनां जायो बिदियाव गोबां थाखा फैसा खरस खालामनानैब्लाबो बेखौ फाहामथाय होथारनांगौआ जायो बिनि सिकित्सा खालामनाय सायाव जोङो गोबां जोथोन लानो गोनां जायो मानो होनोब्ला बिखो आथिं बायोब्ला बेनि थिखांनायनि जानायनि थांलाय फैलाय खस्थ' जायो होननानैबो गोबां जोथोन नांहैगोन जों फाहामनो गोनां जायो बेनिखायनो जोङो जाहाथे थाबैनो हामनो हानायनि थाखाय किसुमानखो अजा बेजादोनो फाहामनो थाखाय होनांगौ गोनां जायो आरो बेबायदिनो ड'क्टरनावबो बांसिनानो जों गोबाङानो ड'क्टर सिकित्साखो खालामनाय जायो आरो गोबाङैनो जोङो बेबायदि सिकित्सा खालामनानै फैसा खरसा खालामनो गोनां जायो बेनिखायनो जोङो बे आखाइ आथिं बायनाय मानसिखो गोबां जोथोन लानानै बिदिनो खालामनानै जोङो फाहामथाय होनांगौ गोनां जायो बिनिखायनो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो बिथांमोनखौ जोङो फाहामथाय होखांनानै मोजां अबस्थायाव लाबोनो गोनां जायो बिदिनो खायसे मोजां मानसिया आथिं आखाइ बायखांब्ला बिनि गोदो जोनोम उजि बायदि जानाय बेफोरबायदिहै जाफिनाबो जायो किसुमाना जायो बेनिखायनो मोजां सिकित्सा खालामोब्लासो बिथांमोननि आथिं आखाइखो मोजांहै जोङो मोनफिननो हानाय जायो बेखायनो जोङो बयनिबो आथिं आखाइ बायनायावहा जोंनि गामिनि मानसिफोरा मोजां जोथोन लानानै जोङो बे ड'क्टरनिफ्राय जा अजा बेजानिफ्रायब्लाबो जोङो फाहामनो गोनां जायो बिदिनो गोबां खस्थ' लानायनानै जोङो बे आथिं बायनाय आखाइ बायनायखौ फाहामथाय होनांगौ जायो होनो गोनां जायो जायजों लोगोसे जों बिदिनो फोथारनो गोनां जायो आरो ना